हमारे घर के आंगन या बगीचे में पक्षियों को आकर्षित करने के लिए उनके लिए पानी जो चपटा होता है उसमें पानी रखते हैं और एक जो हरा भरा पेड़ होता है उस चपटे को रस्सी के द्वारा बाँध देते हैं उसमें पानी भर देते हैं और उनके लिए दाना रखते हैं और वह दाने के लिए चुगने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं जो कि हमारे आंगन बहुत ही अच्छा लगते है और उनको आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छे अच्छी चुगने के लिए दाना डालते हैं और उनके लिए शुद्ध पानी भरते हैं चपटे में और उन जब उनको प्यास लगती है और वह आते हैं पानी पीते हैं तो वह एक सहम भोज्य मिलती है हमको बहुत अच्छा लगता है यह काम करके और बहुत सी मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है और यह हमको करना करना भी अच्छा लगता है जैसे हमारा मन प्रसन्न होता है उनको आकर्षित करने का लिए ही रोटी डालना पानी पिलाना वह हरी भरी पेड़ों में छावदार में वह बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं यही काम हम करते हैं हमारे आंगन में हमारे पक्षियों को आकर्षित करने के लिए और हमको भी बहुत अच्छा लगता है इस काम कर इस काम को करने के लिए बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज़ निकालते हैं अलग अलग प्रकार के अलग अलग पक्षी आवाज़ निकालते हैं उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी और सुरीली लगती है जो कि हमारे मन को मनमोहित करते हैं